हम छिए राजमिस्त्री हमरा साथ लेबर एगो बूढ़ा छथिन ओहे बूढ़ा मसल्ला जे छै बनबै छथिन चारि एकके मतलब चारि तसला बालू भऽ गेल ओहिमे एक तसला सिमेन्ट भऽ गेल ओकरा मिलाके हमरालगमे लऽके अएलखिन अइथिन हम देवाल अपन जोड़बै पिलरे भरैके हइ गिट्टीके मसल्ला बनेथिन बालू गिट्टी सिमेन्टके ओ अढ़ाइ एकके मतलब दुइ टोपिआ आओर आधा टोपिआ बालू देबै ओ अढ़ाइ टोपिआ आओर तीन टोपिआ ओहिमे गिट्टी देबै एक टोपिआ देबै हम सिमेन्ट बनाके ओ भऽ गेलै हमरा अढ़ाइ तीन एकके मसल्ला बनि गेलै ओहिसे हम देवाल जोड़ि देबै पिलर डालि देबै ओहि पिलरके मजबुताए भऽ गेलै जादा हैवी ज्यादा मजबूत भेलै ओ भऽ गेलै मजबूत लेबर भी काम करै हइ ठिकेठाक आदमी कहलक नहि फल्लाँ लेबर काम नहि करै हइ मगर नहि लेबर काम करै छै बहुत बढ़िआँ काम करै छिकै हमसभ लेबरके भी जादे परेशान नहि कएली काम तऽ बहुत प्रकारके होइ हइ ओहेमे लेबरके लऽ कऽ सेटरिन्ग करै चलि गेली फरमा कसि दै छिए फरमा कसिके भरि देली तऽ सेटरिन्गे कऽ दै छिए ओहिसँ नहि होइ हइ तऽ सरिओ बान्हि दै छिए छड़ बान्है लागी चहरि जाइ छिए कहली छड़वलाके पइसा कथीलए देतै मालिक हम अपनेसँ चढ़िकऽ बान्हि दै छिए दोसरसे तऽ बढ़िएँ ने रहतै ताहि दुआरे हमसभ अपने बान्हि दै छिए